جب بھی کوئی انسان تحریر یا کچھ لکھتا ہے تو وہ اس انداز سے لکھتا ہے کہ پڑھنے والے کو کوئی نہ سبق ملے اس لیے وہ بہت کوشش کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے مضمون کی ساری جانچ کر لے کرتا رہتا ہے کبھی کبھی مصنف کو اگر کسی مسئلے میں وقت پیش آتی ہے جیسا کہ میرے ساتھ بھی کئی بار ایسا ایسا ہو جاتا ہے تو میں اپنے استاذ سے رابطہ کرتی ہوں اگر استاد سے نہیں مل پاتی ہو تو پھر میں اس سلسلہ میں دوسری کتابوں کا مطالعہ کرتی ہوں جس سے میرے مضمون کی کمی کو دور کر سکوں ویسے مجھے لگتا ہے کہ میری تحریر مسلسل اچھی ہو رہی ہے جس کے بارے میں میرے دوست لوگ بھی مجھ سے کہتے رہتے ہیں اور میری تحریر کو میرے استاد ہی سپورٹ کرتے ہیں اور میرے خیال میں کسی بھی مصنف کو اگر تحریر کے لیے ترغیب دینا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ مضمون پر غور کریں اور اس کی اہمیت پر زور ڈالیں اس سلسلہ میں خاص طور پر وہ لوگ جو مضمون نگار ہیں ان کا مشورہ لینا بھی بہت اچھا ثابت ہوتا ہے